हा मां पेंटिंग जे बारे में रचनात्मक आइडियास त ॻोल्हंदी रहंदी आहियां मां त नैट ते बि ॾिसो अॼु कल्ह त नैट अहिड़ो माध्यम आहे जो हर तरह जी जानकारी ॾई रहियो आहे उन ते घणा ई डिटेल में सॼे रंगनि जो टैक्सचर जो ऐं ॿी बि नॉलेज सॼी गेन करे रही आहियां मज़ो अची वयो आहे नैट खोले करे इन जे बारे में मां विस्तृत जानकारी वठंदी रहंदी आहियां ऐं अॻिते वधंदी रही आहियां कुझु त माण्हूं पंहिंजो नैचरल्स प्रकृति सां बि घणो ई कुझु सिखे थो पयो त तरह तरह जी जॻहियुनि वञी करे बि उन जो अनुभव वरितो आहे बाकी त नैट में घणो ई कुझु थो मिली वञे पयो उतां मूंखे घणो ई मदद मिली आहे